मैथिली भाषा एकटा बहुत मधुर भाषा अछि ई भाषा सॅं हमसभ जुड़ि रहल छी आओर ई भाषाक लेल हमर सभके पहचान अछि मैथिली नाम मैथिली एकटा बेटी सीताके नाम पर राखल गेल अछि आओर ई स्वभाविक अछि कि जखन ई सीतके नाम सँ जोड़ल गेल अछि तऽ ओकर महत्व बढ़ि गेल छै आओर हमसभ अपन भाषा उत्थान लेल तरह तरहसँ अग्रसर छी कखनो किताब छापिकऽ तऽ कखनो सम्मेलन कऽ कऽ हमसभ अपन भाषाके आगू बढ़ा रहल छी